नमस्ते सर हे यौ हँ बोलू ठीक हइ चलै कि करतै धन्धा आगे जे माल आनै छिए एकके दुइ आनै छिए ओहिमे कि बेनिफिट बनतै आओर चलतै नहि आलू तऽ सात आठ सओके आनै छिए

नहि हमरा आओरके सात आठ सओ रुपैए क्विन्टल आनै छिए तऽ वएह खुदरेमे बेचली दोकानमे आनिकऽ दस रुपैए किलो बेचली हँ आओर ओ कि कहै छै चावल आओर कि रेट आनै छिए कहाँसँ हुँ हुँ हुँ कहाँसँ आनै छिए हुँ हुँ हुँ ठीक हइ इएह सबलए कॉल कएली रही अहाँके कि बेनिफिट हइ नहि हइ महिनामे कतेक बेनिफिट भऽ जाए लमसम हुँ इएहके लमसममे हमरो आओरके भऽ जाए हइ बेबस्था गामेघरवला हइ तऽ कोइ दस पाँच रुपैआ लेलक कोइ सओ पचास लेलक तऽ कतेक हेतै ओ हजार बजार लेलक तब ने कनि ओहिमे बेनिफिट भेल हँ उधार तऽ लगबे करै हइ उधार ओहि काममे नहि लगतै तऽ ओ दोकनदारिए नहि चलतै हुँ हँ दुइ रुपैआ नरम गरम नगदमे मिलि गेल से आओर ओ उधार लागि गेल से फरक भऽ जाए हइ हुँ अहाँ छिए बजारमे हम छिए गामघरमे तऽ मिलि गेल अहाँके बचिआसब ठीक छथि हुनकर बचिआ

तऽ अप्पन गाड़ीसँ आबै हेतै तब ने कनि बेनिफिट होइ हेतै आएँ नहि हमर एतऽ आबि जो भाड़ा किराया अपन दोसरके कहली आनि देलक तऽ ओकरा देली भाड़ा किराया तऽ हमरा वएह हिसाबसँ ने बेनिफिट होइ हइ हुँ हुँ हुँ ताहि दुआरे अहाँके बेनिफिट हइ हमरा